जादातर ई इलाकामे मैथिलिये भाषाके प्रयोग होबऽ है जैसे कि यहाँपर मैथिली भाषा भी बहुत तरीकाके है जैसे कि कही यहाँ पर जैसे कि हमर यहाँ पर मैथिली प्लस भोजपूरी तथा ईसब मिक्स है कहीं और जेबहु तऽ थोड़ा ओकरामे अपना ओकरामे अपना ओकरामे स्वाद मिलऽ है जैसे कि मैथिली भाषा बहुत ही प्यारा भाषा है बहुत ही सुन्दर भाषा है ई भाषा सुनैके बाद जो है न मन एकदम लगै है कि कोन चीज सुन लेलियै एकदम बहुत अच्छा भाषा है मैथिली भाषा मतलब लए दे के